हेल' अ' कास्त'मार केयार नामा आदसा नै आंहा मोनसे गोनां जादोंमोन बे गोदान सिमनि गोनां जादों नोंथाङा बानायनो हागोन नामा अ आं जिअ' सिमखौ इसे लानो सानदोंमोन औ हो मा होनो खोनायासै मोजाङै फाइबजिनि गोनां जादों

नोंथांनि सुबिदा मथे माब्ला मोन्थावथाव सानबेसे लायो

आदसा बिदिबा बे बे दखुमेन्ट्सखौ लानानै आङो दखानाव नुजाहैबानो जागोन नङा होनबा

आदसा औ औ बाखि फैसाफ्रा बिसिबां नांगोन ओरैनो गोदान सिमआव औ बिसिबां बिनि सार्जआ

औ आदसा दे औ बिदिबा आङो खेबसेनो बोसोरसेनिखौनो लानोसै नामा

औ औ जायखिजाया दखानाव थांबानो जागोन नङा होनबा

औ आधार कार्ड ओमफ्राय फट'कफोर नांगोन नामा अ' ओरैनो बे फाइबजिनि नेट नेटनि फेसिलिथिफ्रा माबोरै माबोरै अ आंथ' अ आंथ' टाउनावनो थायो

अ' अ' दे जागोन दे बिदिबा आङो गाबोनहाय नुजाहैनोसै गाबोनहालागै आङो मावहैनोसै गोजोननाय थाबाय बिदिबा नोंथांनिसिम